भारत में कृषि के क्षेत्र में तकनीक का बहुत काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा नई तकनीक के माध्यम से हमारा भारत कृषि में काफ़ी आगे बढ़ चुका है जिससे कि हमारे भारत को कृषि प्रधान राज्य देश भी कहा जाता है सबसे ज़्यादा किसानी हमारे देश भारत में ही की जाती है किसानी को टेकनीक के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ है जैसे कि पहले के ज़माने में बैलों को काफ़ी यूज़ किया जाता था आज के ज़माने में ट्रैक्टर की सहायता से खेत को जोत दिया जाता है आज के ज़माने में हल की ज़रूरत नहीं पड़ती और किसान जैसे कि हमको कृषि जैसे गेहूँ को काटने के लिए हार्वेस्टर की सहायता ली जाती है पानी देने के लिए मोटर की सहायता लेनी पड़ती है जिससे कि हमारी मानव शक्ति का कम उपयोग होता है और टेक्नोलॉजी की सहायता से हमारा समय भी बच जाता है